हां जी ध्याड़ी लानी ऐ केह् केह् कम्म करी लैंदे ओ तुस जमीनां दा कम्म करी लैंदे चार घमांह् जमीन ऐ साढ़ै इसलै धान लान दी जरूरत ऐ बंदे दी लाई लाह्गे ओ नी धान च'ऊं घमांह् जमीन गी धान लाना ऐ बन्दे बी चाहिदे ऐ कल्ले कम्म नेईं होना इक बंदा होर बी चाहिदा केह् लैंदे केह् रेट लैंदे ओ ते केह् नेईं पैह्ले दिंदे रेह अस अट्ठ सौ रपेआ ध्याड़ी सारी बुआ बुआई बी उ'ऐ करदे रेह् ते लांदे बी रेह् ते ओह् करदे रेह् मुंजी उ'नें लानी सारा किश करना तुस किन्नी लैगे

ठीक ऐ अट्ठ सौ रपेआ ध्याड़ी लेई लेएओ ते बैल बी अपने लेएआओ घरा दा ठीक ऐ बैल बी लाने ते झल्ल बी देना जेह्का पूरा कम्म करना हां ते झल्ले दे जिन्ने दिन लगदे जाङन उन्ने पैहे तुसेंगी दिंदे जाह्गे अस झल्ल बी देना पौना डंगर बी औंदे बाह्रुं डंगर खाया हड़ताल ला ते केह् फायदा फिर ऐ नी ते उब्बी दिक्खने पौना डंगरा दा बी दिक्खने पौना डंगर शंगर नेईं खुम्बे जान हल्ल बी देने पौना बाह्ने बी हैन राह्ने बी हैन भज्जे टूटे बन्ने जेह्के उब्बी चाढ़ने न बन्दे लाओ ते अट्ठ दस दिन लग्गी जाने न ठीक ऐ